کتنے کتنے بندے ہیں بھیا چار لوگ ہیں اور کہاں سے پک اپ کرنا ہے آپ کو لکچھمی نگر میٹرو اسٹیشن سے میور وہار فیس ون تک نا اچھا تو سر یہ آپ کے بیٹھیں گے ساڑھے تین سو سے چار چار سو روپیے تک بیٹھ جائیں گے آپ کے سر ایسے نہیں ہوتا نا یہاں کا ابھی تھوڑا سا ریٹ بھی بڑھ گیا ہے اور تھوڑا سا ابھی بارگیننگ کرنے کا ٹائم رہا نہیں ہے سر نہیں ہو سکتا نا میں ہوتا تو میں آپ کو بنا کچھ کہے میں خود ہی بول دیتا کہ چلیے سر آپ کے لیے دو سو روپئے بٹ نہیں ہو پائے گا سر

چلیے سر آپ کے لیے آپ کے لیے چلیے سارھے تین سو روپئے سر اس سے زیادہ میں نیچے جا نہیں سکتا کیونکہ میرے کو اپنا مائلج بھی اٹھانا ہوگا نا نہیں نہیں بھیا چلو تھوڑا سا اور کم کر لیتا ہوں آپ کے لیے تین سو تیس روپئے بھیا بس لاسٹ ہے بھائی چلو آپ کی نہ میری تین سو روپئے میں اب چلنا ہے تو بتا دیجیے میں آجاؤں گا چلو اس سے نیچے بھیا پھر نہیں ہو پائے گا چلو دو سو نبے بس اس سے نیچے میں جا ہی نہیں سکتا بھیا اتنے تو میرے خود کے نہیں پڑے غا بھیا میرا ہو نہیں پائے گا سمجھیے میرے بات سمجھا کریں آپ پلیس میرے کو دو سو سر مجھے بھی تو کچھ کمانا پڑے گا نا چلیے ٹھیک ہے دو سو اسّی روپئے دو سو اسّی روپئے اوکے سر تو میں آپ کو پھر یہاں لکشمی نگر سے پک اپ کر لوں نا یہ میٹرو اسٹیشن گیٹ نمبر ون کے پاس اوکے سر تو میں باہر لگا دوں گا میں آپ کو کال کر دوں گا تو آپ باہر آجائیے گا اوکے تو چلیے میں دیکھتا ہوں پھر اوکے تو میں آپ کو کال کرتا ہوں آ کے اوکے ٹھیک ہے